हेलौ आं नोंथांनि रेसथु'रेन्थनिफ्राय जाग्रा बेसाद अरदार होदोंमोन बिरियानि आमफ्राय दा आं जे एफसनिफ्राय अरदार होदोंमोन बाहाय खेस अन दिलिभारि अफसना गैया दा नंखायनो नोंथांखौ खावलायनो लुबैयो खेस अन दिलिभारि अफसनखौ होनानै हो अन्नानै मानो होनबा आं जि जायगानिफ्राय अरदार होदों सि आइ थि कक्राझार बिहाय दा इनथारनेथा ल' फुरा नाङा जि फे बो जाया आमफ्राय नेथानो गैया नालाय नंखायनो एखावनथ फे बो जाया जेबो जाया सिखेनिं बो फे खालामनो हाया इनथारनेथ गैयिखायनो दा ओंखायनो आं नोंथांखौ खावलायो जाहाथे खेस अन दिलिभारि खौ एबाइलेबल खालामनानै होयो बे अफसनखौ एसेनोसै